बाइक चलाते समय मुझे ऐसा लगता है की बाइक की स्पीड दौ सौ चालीस तो बहुत कम लगती है बाइक में अगर तीन सौ स्पीड हो तो मैं उसकी भी दौड़ाने की कोशिश करूंगा लेकिन एक बार ये सोचता हूँ अगर एक बार मैं बाइक से गिर गया ना तो हड्डी पैर की पता नहीं कहाँ जा के गिरेगी सिर मेरा कहाँ जा के गिरेगा इसलिए सोचता हूँ बाइक की लिमिट से चलाओ कम से कम चालीस की स्पीड पर जिससे अच्छा रहेगा हेलमेट लगा कर चलाओ क्योंकि पता नहीं समय का क्या क्या से क्या हो जाए कहते नहीं हैं क्योंकि सावधानी बरती तो ठीक है और नहीं सावधानी रखी तो दुनिया से हटी इसीलिए कहते हैं सावधानी से बाइक चलाइए और अच्छी तरह से तीस से चालीस की स्पीड पर बाइक चलाना चाहिए इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है ओर कुछ नहीं है